ओह आसामनि माखासे मुंदांखा जानाय लोंनाय फानग्रा न' एबा ओनसोलनि जाग्रा आदार होनब्ला जोंनि ओनसोलाव जोंनि खाथि खाला जोंनि ओनसोलाव मुंदांखा होननानै बुङोब्ला दासान्दि ओह राइन' धाबा दङ बे राइन' धाबायानो जोंनि ओनसोलनि मुंदांखा दासान्दि ओमफ्राय बेयावनो माखासे रोखोमनि जाग्रा लोंग्रा ओम मोजां मोजां जाग्रा लोंग्रा आदारफोर मोनो मोजां मोजां हो जानाय जानायनि ओह जानाय जाग्रा बा जामुंफोर मोनो बेवहायनो उम होम उम जोंनो मा मा बायदि रोखोमनि जानो गोसो बा लोंनो गोसो जों गासिबखौबो बेफोराव मोनजोबो ओह माखासे गुबुन गुबुन हादोरनि जानाय ओह जामुं गुबुन हादोरनिफोरबो जामुं आदारफोर जों मोननो हायो जोंनि ओनसोलाव बेनो दासानदि मुंदांखा राइन' राइन' धाबा बेहायनो जोङो माखासे ओह जानो मोजां मोनग्रा जानो मोजां मोनग्रा आदारफोरखौबा जांमुंफोरखौ जों मोन्नो हायो गुबुन हादोरनि ओह जानो लुगैब्लाबो जों मोनो चाइनिस इटालियान बायदि बायदि गुबुन जायगानिबा गुबुन हादोरनि जामुं जानो लुगैब्लाबो जों मोननो हायो जों जानो गोसोब्ला जानो हायो बेयावनो ओह बे बे धाबाया जोंनि ओनसोलाव ओह जोबोद मुं मुंदांखा आह आथिखालाव मुंदांखा धाबा जोंनि ओनसोलानि मुंदांखा धाबा होननानै बुङोब्ला रा राइन' धाबा ओह गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय गोजान गोजान जायगानिफ्रायबो बिदिनो गोबां मानसिफोर दावबायनो फैयो दावबायनानै बिदिनो दावबाय फैयो दावबायारिफ्रा ओह दावबायनानैबो उम जानानै मोजां मोनलाङो बेबायदिनो माखासे मोजां मोजां जानाय लोंनाय उम जामुंफोर मोननो हायो जोंनि ओनसोलनि मुंदांखा धाबा होननानै बुंबा राइन' धाबायानो बेयावनो जोंनि गोसो बायदि जानो लुगैनाय जामुंफोरखौ मोननो हायो